दावबायारि जोंनि बे आनसोलावहाय बेबायदिनो गोबां दावबायारिफोरखौ फैनायखौ जोङो मोननो हायो खाथि खालानि आरो बेबायदिनो एसे गोजाननिफ्रायबो बेबायदिनो गोबां दावबायारिफ्रा माने बे जायगाखौ नायनो थाखाय फैयो एबा बेरायफैयो दायबायफैयो बुंनो थाङोब्ला ओ गुदि हिसाबै जोंनि बे आनसोलाव नायथारनांगौ जायगा दावबायारि जायगा हिसाबै फार्स्टावनो आं बुंनो सानो जोंनि जे बे बि टि सि एबा बि टि आर आनसोलनि जे सेक्रेटारियाट अफिस बि टि ए आह बि टि सि सेक्रेटारियाट अफिस सेथि नायथारनांगौ हिसाबै आं बेखौ बुंनो सानो बियो बे जोंनि आनसोलाव दं जेला बि जायगायावबो गोबां दावबायारिफ्रा फैयो आह माखासेया खामानि थाखाय फैयोब्लाबो आरो माखासेया जायगानि थासारिखौ नायनो थाखाय गोबां दावबायारि बेबायदि फैनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि बे आनसोलाव गोदानैसो थिहरजानाय नेशनेल पार्क जे रायमना नेशनेल पार्क बेखौ जोङो नुनो मोनो बेयाव नेशनेल पार्क हिसाबै मोनसिगौ गोबां नायनोगोनां मोन्थिनो गोनां जिब जुनारफोर बायदिसिना गोबां मुवाफ्रा बे नेशनेल पार्कआव दङ' बेबायदियै गोबां मानसिफोरखौ गोबां दावगायारिफ्रा बे नेशनेल पार्कावबो फैनानै दावगायसोनो हायो एबा दावबायनानै बे जायगाखौ नायनानै गोजोननायखौ लानो हायो बेबायदिनो आरो जोंनि बे आनसोलाव गोबां बेबायदिनो दावबायै दावबाययारि एबा दावबायथावना जायगाफ्रा दङ' जायफोरा जों सरलपारा पिकनिक स्पतखौ जों होननो हायो बेबादिनो दङ' दिप्लाय डिरबिल आरो गौरां पार्क बेबायदिनो गोबां बेरायथावना एबा दावबायथावना जायगाफ्रा बे आनसोलावहाय दङ' बेबायदिनो जोङो मोन्थिमोनो जे डिरबिलनि जे नाया जानो बिरात गोथाव होननानै आरो गोबां मानसिफ्रा बे जायगायाव बेरायनो थाङो बेरायनानै बेबायदिनो जों बेफोर जायगाखौ पिकनिक स्पट हिसाबैबो बुंनो हायो आमफ्राय गुबैयै सरलपारायाव मानसिफ्रा बेराय हैयो बेयावहाय मोनसे दैमा दं एबा दैसा दं गोबां मानसिफ्रानो बे सरलपारायाव बेरायनो थाङो बेरायनानै बे दैयाव दुगैनानै फैयो माने गाव बेरायनानै जि गावनि गोजोननायखौ लानो बे गोजोननायखौ जोङो मोननो हायो बेफोर जायगानिफ्राय बेरायनानै बेबायदिनो जोङो गोबां दावबायारिफोरखौ जोङो दावबायफैनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि बे आनसोलाव जोंनि बे कक्राझार ओनसोलनि जि आह बेंगल जों मोनसे बर्डार जों बे संकश रिभारखौबो जों मोननो हायो बेयावबो गोबां दावबायारिफोरा बोथोर लानानै गोबां दावबायफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां समाव बे संकशनि नाखौबो गोबां जों फालांगि खालामनायाव जों नुनो मोनो गोबां जों दावबायारिफ्रा गोबां मानसिफ्रा फैनानै बि संकशनि नाफोरखौबो फालांगि खालामो एबा जायो बानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि बि आनसोलाव गोबां बेबायदिनो समायना बेरायथावना दावबायथावना जायगाफ्रा दङ' बेबायदिनो ओ बोथोर हिसाबै लानानै नायोब्ला जों नुनो मोनो जोंनि बे बैसाग दानावहाय जोङो जि बावखुंग्रि हाजो जों बेयावबो गोबां दावबायारिफोरखौ दाब दाब जायगानिफ्राय दाब दाब आनसोलनिफ्राय फैनानै बे बावखुंग्रि हाजोआव दावबायफैनायखौ जोङो नुनो मोनो गोबां दावबावारिफ्रा फैनानै बे बैसाग दानावहाय बावखुंग्रि हाजोआव गाखौफैयो दावबायफैयो जों बेखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो गोदानै एबा बे बोथोरखौ लानानैनो जोंनि बे आनसोलनि सालबारि होननाय जों बे जायगायावबो गोबां दावबायारिफोरखौ बेरायफैनाय नुयो गोबां सुथिंफोरनि थाखाय मुभि शुट एलबाम शुट एबा फट' शुट बायदिफोरनि थाखाय गोबां दावबायारिफ्रा बे सालबारियावबो बेरायफैयो बेबायदिनो बे जायगानि गोबां बेरायथावना जायगाफोर